एकदिनमे हम पाँचो टा गीत गाबि लै छी पाँचो सेकण्डके तीनो सेकण्डके दुइओ सेकण्डके मिथिलाके गाना से गबै छी हिन्दी गाना सेहो गबै छी मैथिलिओ गाना गबै छी जाहिमे छै से मिथिलाके गाना हमसब बेसी गबै छी अरविन्द बाबू सबके तऽ अहाँसबके हम जे कहबै राजीव रंजन झाके हुनकर सबके गाना हम सुनाइओ सकै छी हम मिथिलाके बेटा छी ओम प्रकाश हमर नाम यौ आओर पालीमे सूरज सत्यम गारै अहाँके परनाम यौ धन्य भेल हमर जिन्दगी धन्य ई मिथिला धाम यौ जाहिमे ओम प्रकाश गाबै अहाँके सत परनाम यौ तऽ मिथिलाके गीतसब हम गबै छी बहुत नीक हिन्दिओ गाना गबै छी दिल है कि मानता नहीं मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत ये जानता ही नहीं हो ओ ओ ओ दिल है कि मानता नहीं हो ओ ओ ओ दिल है कि मानता नहीं हिन्दी गीत जे छै से दुइओ सेकण्ड तीनो सेकण्डके मतलब शॉर्ट शॉर्ट वीडिओसबमे सेहो हमसब इन्स्टाग्राम फेसबुक सबपर डालैत रहै छी जाहिसँ सब देखथि पब्लिकसब देखथिन तऽ प्यार देथिन आगाँ जरूर हमरासबके तहन लऽ जेथिन आओर अहाँसबके मैथिल गाना हमसब एहि दुआरे हमसब पसन्द करै छी कियाकि हमसब मिथिलाके छी तऽ मैथिल गाना एहि लऽ कऽ पसन्द करै छी राजीव रंजन झा से मैथिली बाबा हौ बाबा कि लिखलऽ कपारमे ई अरविन्द बाबूके गीत छी दोष हमर कि भेल किछु नहि जनै छी कोन जनमके पाप कटै छी यौऽ बाबा दोष हमर कि भेल किछु नहि जनै छी कोन जनमके पाप कटै छी ओझराएल प्राण बाबा हौऽ बाबा बाबा ओझराएल प्राण बाबा बेपत्तिके जालमे बाबा हौ बाबा कि लिखलऽ कपारमे बाबा हौ बाबा कि लिखलऽ कपारमे तऽ ई अरविन्द बाबूके मैथिली गाना भेल महादेवके जे आओर बहुत भजन अबैए हमरा जे मतलब छै राजीव रंजनके आओर दिलीप दरभङ्गिआके सपना देखलहुँ ने रातिमे सपना देखलहुँ ने हँऽ सपना देखलहुँ ने रातिमे सपना देखलहुँ ने सहल नहि जाइए बेपत्तिके भार माँ हम सपना देखलहुँ ने हमसब जे छै से दुइ मिनट तीन मिनटके अपन गाना गबैत रहै छी सुनबैत एहि लऽ कऽ छी जे एहिसँ हमरासबके वीडियो आगाँ तक जेतै